नैजिबा जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिस्नि आगष्ट नैरोजा नैजिनै थामजि नबेम्बर नैरोजा नैजिसे जिसे जुन जिगुजौ दाइनजिस्नि जिद' मे जिगुजौ गुजिदाइन